हँ हम बिहारके टूटैके इरादासँ यात्रा केने छी जइसे की भऽ गेल नेपाल नेपालमे हम वीरपुर बैरेज गेने छी वीरपुर बैरेजमे हम देखने छी पानी ब्रिज ओसब फाटक उटक सब फाटकसँ जाहिसँ पानी गिरै छै खोलै छै तऽ आओर जइसे ही लगा दै छै तऽ पानी जाना आना बन्द भऽ जाइ छै आओर वहाँके कल्चरसब वहाँके एक्टिविटी की लोक कोना रहै छै कोना कोन चीज करै छै आओर वहाँके अनुभवके बारेमे हम बता दी अहाँके अनुभव लेने छिए वहाँ बहुत मजा आबै छै हमरा बाहरके दुनिआ घूमैमे बहुत पसन्द छै आओर हम अभी भी चाहै हइ कि बाहरके दुनिआ हम घूमी बिहारसँ आओर वीरपुरके बारेमे आओर कि बताइए हम वहाँपर गेलिए वहाँके बारेमे लोकके अनुभव केलिए वहाँके लोक बहुत अच्छा छै ओकर सबकिछु